السلام علیکم و رحمتہ اللہ کیسے ہیں سر خیریت سے ہیں سر جی جی سر آپ کی دعائیں ہیں الحمد للہ سب بخیر ہے جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جا رہا ہوں سر

تو سر میں سوچ رہا تھا کہ اپنی تعلیمی لیاقت جو ہے وہ پاسپوٹ کے اندر داخل کروں سر جی سر آپ کو جیسے کہ معلوم ہے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے دسویں کا سرٹیفکیٹ اس میں تو میرا وہ ہے پاسپوٹ کے اندر ہے

لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ میں تو ایم اے کر چکا ہوں جی سر میں پی ایچ ڈی کے لیے جا رہا تھا لندن

جی سر ہاں سر سر اسی لیے سوچ رہا تھا کہ کہ اپنے پاسپوٹ میں اپنی تعلیمی لیاقت کو داخل کروں اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے مشورہ کر لوں

جی

جی جی جی سر ہاں سر اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اس میں مشورہ کر لوں آپ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہر معاملے میں مشورہ آپ ہی سے کرتا ہوں آپ میرے بہترین اور مایہ ناز استاد ہیں جی ہاں سر جی سر میں تو ایم اے کر چکا ہوں آپ کو تو معلوم ہی ہے جی

جی سر ہاں سر جی جی ہے جی سر دسویں کی سرٹیفکیٹ کیا اس میں دستاویز میں شامل کیا گیا جی ہاں سر ابھی جو میں اب ایم اے کیا ہوں تو اس کو سوچ رہا ہوں کہ اسی میں کروں تو کیسا رہے گا سر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ہر معاملے میں تو میں آپ سے ہی مشورہ کرتا ہوں جی جی ہاں سر جی اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے ہی مشورہ کر لوں اس معاملے میں بھی کیسا رہے گا شر ایسے چلے جائیں یا اپڈیٹ کرا کر کے جائیں جی جی سر نہیں سر لندن جی ہاں سر ہاں جی پی ایچ ڈی کے لیے ہی جا رہا تھا سر

ہاں سر ہو چکا ہے جی سر ہاں سر تو کیا کریں سر کرا دیں اپڈیٹ اپنے تعلیمی لیاقت کو پاسپوٹ میں یا چھوڑ جی سر آپ جیسا مشورہ دیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی اپڈیٹ کرا دیتا ہوں سر جی سر بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ تھینک یو السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ